हैलो हैलो अंजी तुस दुकान उप्पर न दुकान उप्पर गै न ते दुकानै उप्पर आवा दी ही अंऊ बादाम दा केह् भाव ऐ बादाम लैने हे बादाम लैने यरो अगर स्हेई भाव लागे ते लैने न असें अं खोड़ बी लैने खोड़ बी रक्खे दे अच्छा अच्छा लैने न असें होर बी बड़े जनें औना दुकान उप्पर गै न जां अं तां ठीक अच्छा अच्छा तां असें कोह्दियै दुकानै उप्पर जाना भी लेई लैगे औना कल्लै परसों तगर अं होर बी दो तिन होर बी औना कन्नै आं आं दुकानै उप्पर गै रवेओ अं आं खरी